मुंहिंजे हिसाब सां भूगोल जे बारे में पंहिंजे आस पास जे भूगोल जे बारे में हर माण्हू खे पतो थियणु खपे की कहिड़ी तरफ़ त छा थो छा आहे छा वञणु खपे न वञणु खपे कीअं माहौलु आहे कीअं ॿोली आहे कीअं रोटी पाणी आहे हाणे त गूगल मैप जे जरिए और फ़ोन सां माण्हू हर शइ पतो थो करे वठे वञण खां पहिरीं ई त हीअ ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे माण्हू सेफ़ थी सघंदो आहे पंहिंजो गाड़ी सां वञे थो पंहिंजी प्राइवेट गाॾी सां त पहिरीं सां ई पंहिंजो रोटी पाणी पतो हुजण सां पंहिंजी केतिरी किलोमीटर ते दूरी आहे कॾहिं पंहिंजे गंतव्य ते पुॼदासीं इहो सभु पतो थियण सां माण्हू ओतिरो पंहिंजो रोटी खान पान हर शइ पंहिंजी सुविधा जे अनुसार रखी थो सघे पियो त अॼकल्ह जे बारे में त अॼकल्ह त गूगल मैप सां माण्हू हर शइ पतो करे वठे थो